तुरनामेन्टफोरखौ खुंनाय राजखान्थियारि हान्जाफोर दङ जे खेलानि थाखायबो मोनसे राजखान्थियारि थायो आरो बिसोरनि गेजेरैनो खेलाया जायो तुरनामेन्टफ्रा जायो गिदिर गिदिर आइ पि एल बेफोरो जायो आइ एस एल बेफोरो आरो बे तुरनामेन्टफोरखौ खुंनोबो बिरात खामानि दङ जे जोंनि खेलागिरिनि गिदिरफोर आइनफोर जे खेलानि हेदफोर खेला गेलेग्रानि हेदफोर बेफोरो बे तुरनामेन्टखौ खुङो बेफोरनि गेजेरैनो मोनसे तुरनामेन्ट बिदि जायो आं बेखौनो बुंनो सानो